जेना हमरा सबके भनसा घरमे भात बनेबै बला टोकना रहे ओकर भात बनायल जाय कोनो कड़ाही रहैया तऽ ओहिमे सब्जी बनायल जाय करछ रहैत छै तऽ ओहिमे छौकलो जाइत छै दालिओ छौंक दिऔ आओर तेकर बाद ओसब दालिओ बाँटि दियौ भातो बाँटि दियौ गरम रहैत छै आ छोलनीसँ ओकरा चलायल जाइत छै प्लेट प्लेट रहल तऽ प्लेटमे सँ अहाँकेँ सागो सब्जी काटिके ओहिमे सब्जीमे लोहिआमे दियौ लोहिओमे अहाँकेँ ढकियो दियौ ओहि लोहिआ कऽ लोहिआ ढकलासँ सब्जी कनि जल्दी पाकत फेर छोलनीसँ ओकरा उठबियो जे हाथमे गरम नहि लागत ओ छोलनियोके काम करू आ तेकर बाद से करछुलसँ भात दालि सब जे बँटैया तऽ ओकरो काम कै लिअ चम्मच जाइए ताहिसँ चटनी तटनी सब लै कऽ अहाँ बाँटि सकैत छी जे ओ करछुल से नहि बाँटल होयत चटनी तटनी ओलके चटनी भए जायत धनिया पत्ताके चटनी भए जायत कोनो आरो प्रकारके चटनी जे रहैत छै तऽ ओ कम मात्रामे रहैत छै ओहि चम्मचसँ बाटि सकैत छी करछुलसँ घी गरम कै सकैत छी ओहिमे जीर फोरन गरम कै कऽ छौंक छौंक सकैत छी नाना प्रकारके जे बर्तन रहैत छै हर बर्तनके अलग अलग उपयोगमे अहाँ आनि सकैत छी